आंनि मोजां मोन्नाय बोथोरा जाबाय डिसिम्बर बे बोथोरखौ आं मोजां मोनो मोजां मोनो मानोना बे बोथोराव ख्रिस्टमास ख्रिस्टमास जायो रंजानो मोनो आरो मोज आरो मोजां मोनो आरो खम्बल जोमनानै उन्दुनो मोजां मोनो गोजां बोथोराव ज' ज' अद सायनानै सल' बाथा खोन्थालायनो आरो बिदिनो गोबां गोबां आबै आबौमोन्नाव सल' बाथा सोंनानै खोनासंनो गोदोनि बाथ्राफोरखौ मोन्थिनो मोनो आरो बिदिनो गोबां खोथा मोनथियैफोरखौ मोनायाव जिरायना अर सायनाइ बोथोराव रायलाइनो रायलाइनानै मोनथिनो मोनो बिनिखायनो आं डिसिम्बर बोथोरखौ मोजां मोनो